हैलो हैलो कैसे हो मैम ठीक ऐ तुस सनाओ बस कुछ नी हैलो हां जी हां हां हां मतलब अगर माता दे मंदर दिक्खने होन ते बाह्वे आह्ली माता ऐ वैष्णो माता ऐ होर बी बड़ी सारी देवी पिंडी ऐ अ ते होर बी बड़ी सारी ऐ मानसर बगैरा आहो बाग ए बहु ऐ पत्नीटाप ऐ इक बल्लै बोल गी बस ठीक महाराजा हरि सिंह दा पैलेस ऐ उद्धर ते जेह्ड़ा महाराजा हरि सिंह दा महाराजा हरि सिंह हा ओह्दे जेह्ड़े कि कपड़े न उद्धर ते ओहदी लाड़ी दे ते ओह्दे बेड बगैरा ते ओह्दा गोल्ड सुन्ने दा मतलब काफी ओह्दा मतलब हर इक समान ऐ उद्धर हां जी

हां जू ऐ लेकिन हून जियां कि इद्धर नमीं जू बनी दी ऐ टवांटी नाईन मेई गी स्टार्ट होई ही ओह् जू नगरोटा पैह्ले बी ऐ इद्धर पंजतीर्थी कोल ते हून इक नमीं जू खुल्ली दी ऐ

बस इद्धर ते सारे मतलब ज्यादतर मंदर ऐ

हैन पार्क हैन बाग ए बहु होई गेआ मानसर बगैरा सुनीसर

हां उ'यै महाराजा हरि सिंह आह्ला पार्क ऐ ओह्

हां ठीक मेरे अजें हैनी ऐ तेरे ऐ तू सनाऽ